हॅलो म्हाका एक उबर बुक करपा जाय आशिल्ली म्हाका ती गाडी रिणान जाय आशिल्ली म्हणजे आमी सेल्फ ड्राय करून वयतलीं ओके तुमच्यो मेळटा तश्यो गाडयो ओके होंडा सिटी बी मेळोवंक शकता ओके दर कसो आसा तुमचो किलोमिटरा प्रमाणे ओके आनी पेट्रोलाक कशी येता म्हणजे कितले किलोमिटर येता तुमी पेट्रोल पयलीं घालून दितात आमकां आमी पयलीं घालचें पडटा ओके स्टार्टींग घालतात तुमी मागीरचें आमी घालचें ओके तुमकां दिल्या त्याच जाग्यार गाडी हाडून रिटर्न दिवपाची कांय तुमी व्हरपाक येतात

आमी मुर्डेश्वर धर्मस्थळ ह्या जाग्यांनी वचपाची आसात सो थंय आनी खंय लागीं प्लेसीस ज्यो आसात थंय वयतली सो अंदाजान आमकां एक चार पांच दिसा खातीर गाडी जाय म्हजे फ्रेंड आनी हांव वयतलें हय लागीं लागींची म्हणजे जी प्लेसी भोंवपा सारकी थंय लागीं मेळटात त्योच करतली आमी आनी ईफ समजा तर तुमची गाडी आतां अशी डेमेज जाली किंवा ती जर आतां मोडली वाटेर बीन जाल्यार तुमचे कोणी थंय मेकानीक उरतात कांय आमचे कोणी पर्सनली आमी सोदचे पडटले मेकानीक थंय ओके पे तुमी करतले काय आमी करप ओके तुमी फकत आमकां घरा कडेन म्हणल्यार पेट्रोल घालून दितले मागीर आमी घालपाचें आतां हें दौरान खंय अशें कमी जास्त ना ओके तुमकां आतां एडवांस पे करपाचे काय तुमकां सगळो फूल पेमेंट मागीर करपाचो काय आतांच फूल पेमेंट करपाचो बी ओके ना अंदाजान तुमचो असो कितलो जातलो

आ तुमी बरोवन दवरतात दर किलोमिटर काय आमी बरोवन दवरपाचो स्टाटींगच्यान ओके संडेक वयतली पांच दिसान मागीर तुमकां रिटर्न दितली सो तुमकां कोल करून सांगता आमी ओके बरें